राजस्थान में शिक्षा प्रणाली विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए कई पर्याप्त सहायता बहुत आयात भी कर रही है ये ऐसी विद्यार्थी जिनको शिक्षा के बाद रोज़गार मिलने की संभावना बहुत कम है तो उनके लिए मिनिमम वेजेज़ में उनको प्रतिदिन के हिसाब से रोज़गार दे रही है और अंधे विद्यार्थियों को बुक्स को पढ़ाने के लिए एक ट्विट ट्विटर के रूप में इनको काम दे रही है इसी के साथ जिन विशेष आवश्यकता व वाले विद्यार्थियों को अपनी आगे की शिक्षा पूरी करनी है तो उनको मुफ़्त श शिक्षा का उन्होंने अभियान चला रखा है जिसमें इनको किसी प्रकार की इस्कूल की फ़ीस किताब इत्यादि के ऊपर कोई खर्चा नहीं करना होता इसका पूरा प्रवरण सरकार करती है और इसके साथ इन्होंने बहुत सी ऐसी योजना चला रखी हैं कि जिनमें आवश्यकता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को और रोज़गार प्राप्त करने वाले युवाओं को बहुत से अच्छे अवसर दे रही है